हेलो विमर्श हॉस्पिटल से बोल रहें एच आर हॉस्पिटल से जी डॉक्टर वैभव बोल रहें हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार मैं विमान बोल रहा हूँ मेरे मैं आज सुबह टेनिस खेल रहा था और मुझे क्या हाथ में कुछ चोट है वह उसमें क्या है कि सर मुझे तो थोड़ा चेकअप करवाना था तो थोड़ा आप बता दीजिए कि मुझे कहाँ आना और कब आप मुझे मिल सकते हैं सुबह दस बजे अच्छा सुबह सर मुझे क्या है कि थोड़ा सूजन भी है मैं एक्चुअली सुबह जो है टेनिस खेल रहा था और मैं क्या प्रेक्टिस पर था क्योंकि मेरा क्या दो दिन बाद मेरा जो है वह मेरा कॉम्पटीशन तो सर मुझे काफी तकलीफ हो रही है उसमें तो वह हाँ सर खेलने के दौरान कैजुअल जब हिट किया मैंने तो एकदम मैं जो जो उसका जो टेंटे रहता है उससे टकरा गया मैं उसके खंबे से तो जिसके कारण मेरे हाथ में अंदरूनी चोट लग रही सर मुझे और थोड़ी थोड़ी सूजन भी है और दर्द काफी कर रहा है हाथ कलाई के पास से मुझे ज़्यादा चोट है जी जी तो सर मैं परसो खेल तो पाऊँगा ना फ़िर अच्छा सर जी ठीक है सर फ़िर मैं आपको फ़िर कल सुबह कॉल करता हूँ और सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि मुझे मेडिसिनों की फिलहाल के लिए जो दर्द ज़्यादा है तो अभी क्या लेना पड़ेगा जो अभी जो क्या तकलीफ मुझे ज़्यादा हो रही है यह जी अच्छा जैसे मूव टाइप का कुछ है तो वह ले लेता हूँ फ़िर मैं जी जी जी जी ठीक है नमस्कार